میں پرندوں کی بہت خدمت کرتا ہوں اور بہت دیکھ بھال بھی کرتا ہوں پرندوں کو گھر کے پچھواڑے یا باغ کی طرف راغب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو پرندوں کے کھانے اور پینے کا اچھا انتظام کرنا ہوگا اس کے علاوہ پرندوں کے لیے رہنے کا بھی انتظام کرنا ہوگا میں نے اپنی چھت اور آنگن میں پرندوں کے لیے اناج پانی کا انتظام کر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی پرندہ اناج کھا سکے اور پانی پی سکے اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور دلی سکون بھی ملتا ہے